आंनि फार्स्ट प्रडाक्टआ बेनो आं दाख्लै बेंथल हाथाइनिफ्राय बेडसिट बायना लाबोदोंमोन जि मोजां बेखौहाय आं आलासि फैबाय आंनियाव बेखौ बनानै होबाय आं जि मोजां हामजानानै समायना नुनानै आं लाबोदों बेखौ बना होबाय दा उनाव आंबो बेखौ बाहायनो हासिगोन बेनो आंनि मोजां मोजां फसायनानै लाबोनाया